گوتم بدھ نگر ضلع میں دستیاب بہت سی مقامی نقل و حمل کے اختیار ایسے ہیں جیسے آٹو ای رکشا اور ایسے تو اولیٰ اوبر یہ کھلنے سے یہ ہو گیا ہے کہ آدمی بآسانی سے اور جلدی سے سفر کر لیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ ہوگیا کچھ جگہ میٹرو کھلنے سے آدمی کو سہولیات ہو ہوگیا آدمی کہیں بھی جانا ہو اپنا میٹرو پکڑ کے چلا جائے اور پہلے جو تھا بڑی دقت ہوتی تھی اتنے گاڑی تھا نہیں اور بس کبھی کبھی وہ ٹائم سے آتا تھا اس میں بھی اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ بھیڑ کچھ آدمی چڑھے کچھ نہیں چڑھ پاتا تھا تو اسی لیے اولیٰ اوبر کھلنے سے بہت سا وقت بھی بچ گیا ہے اور بہت آرام سے زندگی گزار رہے ہیں ہم